हाँ अभी कुछ दिनों पहले मैंने कुछ पेंस खरीदे थे जो की दिखने में बहुत अच्छे थे उनकी बनावट भी बहुत सुंदर थी और ये बहुत महंगे भी नहीं थे इसलिए मैंने इन्हें खरीदा पर जब मैंने इन्हें इस्तेमाल किया तो इससे उंगलियों में दर्द होने लगता था और इसकी जो स्याही का रंग था वो भी अच्छा नहीं था बहुत ही अजीब सा रंग था जिसको लिखते लिखते वो पूरे हाथ में फैल जाता था इसलिए मुझे ये पेन अच्छा नहीं लगा और मेरे घर में इसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि सबके उंगलियों में उसकी बनावटी के वजह से दर्द होने लगता था